جی ہاں بالکل میں آپ کو بتاؤں اپنی زندگی کے بارے میں تو میری زندگی کا سفر بڑا اچھا گزرا اور ان سب چیزوں کے پیچھے سب سے بڑا جو قربانی کا حصہ تھا وہ میرے والد کا تھا میرے والد نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کی میری مدد کی اور بہت چھوٹا تھا اور شرارتی بھی تھا میں اسکول کا ایک طالب علم رہا اچھی پرفامنس تھی بچپن میں تو سبھی بچے ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ میری شرارتیں بڑھتی چلی گئیں وقت پتہ ہی نہیں چلا کب کھیل کود میں بڑا ہوتا گیا بچپن بچپن ہوتا ہے بچپن کی جو لائف ہے وہ ایک بادشاہوں والی ہے بس میرے والد نے مجھے شہزادوں کی طرح رکھا کسی چیز کی کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں کوئی پابندی نہیں بہت اچھا لگتا تھا اسکول کا وقت بہت عمدہ تھا میری زندگی بہت سکون کے ساتھ گزری اسکول صبح اٹھنا کبھی کبھی لیٹ ہو جانا کبھی وقت پہ پہنچ جانا کبھی وقت سے دیر سے پہنچنا تو سزا میں کھڑے رہنا اور شرارتیں کچھ اس طرح کی بھی تھیں کہ اسکول میں اول درجے پہ بھی نمبر حاصل کیے نہ جانے پھر پڑھائی سے نا دل ہٹنے لگا میں سوچتا رہا کئی عرصے تک گھر والوں کو بھی ظاہر ہونے لگا کہ اب اس بچے کا دل لگ نہیں رہا پڑھائی میں تو میرے والد نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے پڑھائی نہیں کر رہے آج کل جب دیکھتا ہوں کھیل میں لگے رہتے ہو تو کچھ ہی دوستانہ اس طرح کا ہوا وہ ہوتا ہے نا بچوں میں گلی محلے کا ساتھ کچھ گلی کے لڑکے کچھ رشتہ دار بس انہیں سب چیزوں میں اسکول تو پابندی سے جایا کرتا تھا لیکن بس دل نہیں لگتا تھا پھر اسکول میں اسکول سے چھوٹتے ہی بس ذہن لگا رہتا تھا آج یہ کھیل کھیلنا ہے آج یہ کھیل کھیلنا ہے کرکٹ کا بہت شوق تھا کرکٹ تو میں نے بچپن سے ہی کھیلی ہے میرا سب سے اچھا گیم رہا کرکٹ اسکول میں بھی کئی ٹرافیاں جیتیں جی والد کا بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ بہت اچھے پیمانے پہ تعلیم حاصل کر لے لیکن شاید مجھے کچھ ایسا لگا کہ میں مایوس نہ کر دوں والد کو اپنے نائن کلاس تک تو مسلسل تعلیم میں میں لگا رہا اس کے بعد دل اکتانے لگا نائن کلاس مشکل لگنے لگی میتھ کے جو سوالات تھے بڑے عجیب لگنے لگے کچھ وہ جمع گھٹا ضرب سب ختم ہو گئی پھر اس کے بعد ایک عجیب سی میتھ سامنے آئی وائی کی پاور ٹو ایکس کی پاور ٹو بس سارے فارمولے یہ سب کرنا وہ بڑا عجیب لگنے لگا بہت مشکل گزری ایک روز ٹیچر نے سمجھایا کہ بات کیا ہے بیٹا ہم نے کہا سر یہ میتھ سمجھ نہیں آ رہی کہنے لگے اچھا سمجھ آ جائے گی سوا کا پہاڑا یاد کر لو میں نے کہا سوا کا پہاڑا سر دو کا پہاڑا تھا چار کا پہاڑا تھا یہ سوا کا پہاڑا کہنے لگے جس دن یہ یاد ہو گیا اس دن سارے فارمولے کھل جائیں گے اچھا کوشش کی کوشش کی کچھ حد تک تو کامیاب رہا لگن تھوڑی سی میرے استادوں نے بھی دکھائی کچھ اس طرح آسانی سے دسویں پاس ہوئی گیارہویں پاس ہوئی پھر بارہویں میں دل ہٹنے لگا ہم نے کہا یار کیا کریں کیسی کیسی پڑھائی آ گئی اب ایسے کرتے کرتے بارہویں بھی کرلی پھر والد کہنے لگے جی کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا جی بس اب میں نہیں پڑ رہا میرا دل نہیں کر رہا مجھے آپ اب دین کی تعلیم سکھا دو بھائی کس طرح کی دین کی تعلیم وہ تو گھر سے بھی آپ کو مل رہی ہے ماشاء اللہ تو میں نے والد سے کہا کہ ابو مجھے حافظ قرآن بنا دیجیے تو اس طرح میرے والد نے مجھے حافظ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے بٹھایا میں مدرسے گیا اچھے ٹاپ کا مدرسہ جو ہمارے دہلی میں موجود تھا مالویہ نگر حوض رانی کے نام سے اس مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل کی قرآن کو سیکھا بس اسی میں لگا رہا آج الحمد للہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا بہت شکر ہے میرے اللہ کا میرے والد کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے ایسی تعلیم سے نوازا جی یہ میرے بچپن کی سے لے کے یہ کہانی تھی تعلیم کے متعلق بہت خوش مدرسوں کے یار دوست اب آگے بڑھنے کا منصب تھا کہ کیا کرنا ہے قرآن تو سیکھ لیا پھر والد نے کہا چلو اس سے آگے کی تعلیم حاصل کر لو پھر اس کی کوششیں چل رہی ہیں اب تک